موجودہ دور میں ہمیں اپنے علاقے میں مختلف قسم کے ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا ہے خاص طور پر پاپولیشن اور بڑھتی گرمی بارش کا موسم کے مطابق نہ ہونا اسی طرح بڑھتی گندگی بھی سماج میں پریشانی کا باعث ہیں لہٰذا ان تمام چیلنجز سے نمنٹنے کے لیے ہم لوگوں نے مختلف قسم کی تدابیر اختیار کی ہیں ماحول کو بہتر بنانے کے لیے پیڑ لگانا کوڑے دان کا استعمال کرنا الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال اور پھر ٹریوں کو کم کرنا شامل ہے تا کہ ماحول کو بہتر بنایا جا سکے